मुर्गीके सुरक्षाके लेल मुर्गीके शिकारी सबसँ बचेबाक लेल ओकरा सबसँ पहिले मुर्गी पालन जतऽ करय छियै ओइ स्थानपर हम तारसँ पतला तारसँ चारू तरफ ओकरा हम घेरा कऽ कऽ ओइमे अन्दरमे दऽ कऽ आओर ओइमे लाइटके व्यवस्था कऽ आओर स्वस्थ हवाके वातावरणमे हवाके पङ्खाके हवा दैत ओकरा रक्षा करब आओर जङ्गली जानवरसँ बचेबाक लेल सबसँ पहिले ओकरा पतला तारसँ चारू तरफ घेरके ओइमे हम अगर राखिके पालन करय छियै तऽ कोइ प्रकारके मुर्गीके नुकसान नहि भऽ कऽ सकय छै आओर ओकर रक्षाके लेल यही एक तरीका छै